نقل و حمل بہت جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آٹو پکڑتے ہیں پھر کالج جاتے ہیں پڑھتے ہیں آٹو سے پھر جاتے ہیں جب ہم دور دراز کہیں جاتے ہیں جیسے دہلی ممبئی حیدر آباد جب ہم دہلی گئے تھے ٹرین کی بھی سفر بہت اچھی بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب ٹرین سے ہم سب کہیں جاتے ہیں سب گئے تھے دہلی گھومنے کے بہت اچھا نظارہ تھا وہاں کا بہت اچھا لگ رہا تھا سب گھوم رہے تھے ساتھ میں وہاں کی بڑی بڑی سڑکیں تھی ہم سب تو یہاں گاؤں سے گھومنے گئے تھے گاؤں میں تو بہت چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں لیکن دہلی میں بہت بڑی بڑی سڑکیں تھیں ہم سب کو بہت اچھا لگا وہاں جا کے بہت اچھا محسوس ہوا بہت اچھے بہت اچھے اچھے جگہ تھے جیسے وہاں گئے تھے گھومنے کے لیے لال قلعہ جامع مسجد ساری جگہ گھومنے گئے تھے وہاں بہت مستی کی بہت مزہ آیا ہم سب کو بہت اچھا جگہ بہت اچھی اچھی وہاں تصویریں تھی سب کی پرانی زمانے کی سب دیکھی بہت پہلے کی ہم سب کو بہت اچھا لگا دیکھ کے بہت اچھا محسوس ہوا گھوم کے بہت اچھا لگا سب بہت مزے کیے بہت سارے لوگ تھے میرے ساتھ میں سب کو بہت اچھا لگا سب کو اچھا فیل ہوا ہم سب گھوم کے آ گئے آنے میں پھر بھی راستہ راستے کی بھی راستہ کا بھی بہت اچھا نظارہ لگ رہا تھا دیکھنے میں دیکھنے کا بہت اچھا تھا بہت اچھے سے ہم سب گئے آ گئے پھر